हेलो मुंहिंजो नालो स्नेहा आहे मां तव्हां जे वेबसाइट ता हिकु चादरु ऑर्डर कई हुयसि ऑर्डर जी तारीख़ हुई पंजवीह जून ॿ हज़ारु टेवीह ऑर्डर नम्बर हुयो चार ॿुड़ी पंज चार ॿुड़ी टे पर जेॾी महिल उहा चादर मुंहिंजे वटि पोहती त मां ॾाढो ख़ुशि थियसि पर जीअं हि मां चादर खे खोलियो ओतिरो ई निराश थी वियसि छाकाणि त चादर जी कपड़ो बि सही न हुयो चादर जी कलरु बि सही न हुयो ऐं चादर में किथे किथे चिटा बि लॻल हुआ मन ॾाढो उदास थी वियो जहिड़े उत्साह सां मां उहा चादर घुराई हुई उहो उत्साह ई मरी वियो ऐं कंप्लेन थी कयां त कंप्लेन बि नथा खणनि चवनि ता न वापसि बि न थींदी हूअ चादर महिरबानी करे